नमस्ते मैम मैम कब गुम हुआ कहाँ से कब बो रैं बोल रही हैं आप कहाँ गुम हुआ आपका फोन जी मैम एफ आइ आर लिख देंगे आप हम आप ठीक है एफ आइ आर लिखवा दीजिए उसके बाद एक सौ बारह नंबर पर आप कॉल करिएगा तो तुरंत आपके पास आप का फोन जहाँ गुम हुआ है वहाँ आप हमारी पुलिस की टीम वहाँ पर जाएगी और उनको बताइए और हम भी लोग पहुँच रहे मैम एफ आइ आर लिख लिख ले रहे हैं हम पहुँच रहे वहाँ पर देखते हैं मैम बताइए मैम अब एफ आइ आर अपना नाम बताइए एफ आइ आर लिखवा दीजिये ठीक है मैम ठीक है मैम यह मैम कहाँ पर हुआ यह मैम मोबाईल कहाँ गुम है अच्छा ठीक है मैम आप एक सौ बारह नंबर पर कॉल कर लीजिए हम भी लोग आ रहे हैं मैम इसका क्या रहता है कि जैसे फोन गुम हो गया तो इसका मैम दो हफ़्ते तीन हफ़्ते का मैम प्रोसेस रहता है तो उसका अम आइ जो फोन के अंदर जो एम आइ नंबर होता है मैम वह एम आइ नंबर हमको आप फोन का नंबर रखी हैं कि नहीं मैम तो ठीक हे मैम चलेगा वह आप अपना कहीं से मँगा लीजिए मँगाने के बाद हमको वह एम आइ नंबर यही हमारे वाटसप नंबर पर सेन्ड कर दीजिए यही हमारा वाटसप नंबर है सेन्ड कर दीजिए और इसका नाम दो तीन दिन दो तीन हफ़्ते का प्रोसेस हमारा रहता है हम इसको देख कर आपका करवा देंगे और रही बात यह जहाँ से गुम हुआ है वह सब प्रतापगढ़ में एफ आइ आर लिख दे रहा हूँ लिख दे रहा हूँ आगे जो उनका प्रोसेस है हमारा यह होता रहेगा मैम और आप एक सो मेरा फोन कटने के बाद आप एक सौ बारह नंबर पर फोन ज़रूर से कर लिजीएगा और उनसे बता दीजिएगा की हमारा यहाँ से फोन गुम हुआ है और हमारा यह यह फोन है हमारा यह एम आइ नंबर हम लगाकर ड आपको दे देंगे तो आपको मैम यही सब दो तीन हफ़्ते का प्रोसेस हमारा रहता है हम क करवा देंगे आपका फोन मिल जाएगा आप ज़्यादा आप आप टेन्सन लेने की कोई ज़रूरत नहीं मैम सब मिल जाएगा फोन कोई जी मैम यह जो नंबर पर बात हो रही यही मेरा पर्सनल नंबर है हँ तो यह मेरा पर्सनल नंबर है आप इसपर कर लिजीएगा आप बात तुरंत हमारी होगी और यह हमारे डिपार्ट्मेन्ट से भी यह हमारे यह नंबर जुड़ा हुआ है तो आप इसपर जब भी कॉल करेंगी तो हमसे बात हो पाएगी मैम और जहाँ आपका फोन चोरी हुआ है अभी में अपने पु पुलिस कर्मियों को कुछ को भेज दे रहा हूँ वहाँ पर जाकर अपना पता कर पता करके आएँगे कहाँ है क्या हुआ है कैसे हुआ है तो मैम उसी हिसाब को आपको बताऊँगा मैम समझी मैम थोड़ा टाइम मैम इसका दो तीन हफ़्ते का मैम प्रोसेस रहता ही रहता है तो उसके लिए तो आपको रुकना ही पड़ेगा दो तीन महीना मैम रुकना ही पड़ेगा दो तीन हफ़्ते सॉरी ठीक मैम ज़रूरी ज़रूरी वह अपना वाटसप नम मेरे पर भजे भेज दीजिएग आप वही माई नंबर तभी मेरा प्रोसेज़् तुरंत चालू होगा नहीं तो प्रोसेस मेरा रुका ही रहेगा मैम नमस्ते मैम